हैलो हैलो डॉक्टर साहब मड़ो केह् सनां में अज्जकल बड़ी गै डिप्रेशन च गै रौह्न्नी आं ते कुसै कन्नै कन्नै गल्ल करने दा मन निं करदा होर जहां तक की कोई मेरे कोल कोई आइयै बौहंदा ते में ओह्दे उप्पर करलाई गै उट्ठनी इन्ना होनी की मिगी मिगी मन निं करदा की कोई मेरे कोल बैठे जां भी मिगी किश बोले जां भी रौला पान ते मिगी इन्ना रोह् चढ़दा इन्ना किश होंदा की कोई मेरे कोल निं बवै बस कल्ली रवां होर न्हेरा पेदा होऐ बस मेरे दमाकै दी हालत बड़ी खराब होई जंदी ऐ मिगी इन्ना होंदा तां गै होई सकदी ओह्मेरा केह् लाज़ होई सकदा ऐ में केह् सनां तुसेंगी मेरियां स्हेलियां न मिगी आक्खदे ते मेरे कोल बौहंदे ते में बड़ी तकलीफ च आं अज्जकल बड़ी गै तकलीफ ऐ सनाओ में केह् करां अं फिर ओह् टेस्ट ठीक ऐ में तुसेंगी इक्क बारी मुड़ियै ठीक ऐ बैसे तुस बड़े गै प्यार कन्नै बोल्ला दे ओ इन्ना कोई बोले ते मिगी कोई डिप्रेशन निं होवै इन्ना दुखी करदे न सारे में केह् सनां तुसेंगी कुछ निं सनाई सकदी अंऊ चलो में जन्नी आं फिर आह्ननी आं टेस्ट करियै आं ठीक ऐ पक्का